हा हा साईं जय राम जी की हा ॿुधायो अछा हा हा मिली वेंदा ऐ सी वारा खपनि नॉन ऐ सी खपे मिली वेंदा ॾह ॼणा आहियो न हा हा भले मिली वेंदो हिकु रुम में ॿ ॼणा पंज रुम ॾह ॼणा मिली वेंदा कॾहिं ईंदा साईं काईं तारीख़ ॿुधायो तव्हां अछा पहिरीं दिसम्बर ते ईंदा अने पोइ ॾह ॾींहं मतिलबु ॾह दिसम्बर ताईं खपनि अघु तव्हांखे अढाई हज़ार रुपया रुम जा आहिनि हिकु ॾींहं जो भाड़ो हा ॾह रूमनि जा मतिलबु पंजवीह हज़ार रुपया थिया हा पंज रुम सॉरी पंज पंज रुम हा साढा बारहां हज़ार ठीकु आहे साढा बारहां हज़ार थींदा त पोइ घटि वधि में तव्हां हिकु कमु कयो तव्हां पंज रुम खणो था न पंज सौ रुपया घटि ॾिजो ठीकु आहे मतिलबु हिकु रुम जा तव्हां ॿ हज़ार रुपया भाड़ो ॾिजो ॿियो छा ॾह हज़ार ॾिजो राउंड फ़िगर ॾह हज़ार भाड़ो ॾिजो तव्हां सुबुह जो असां तव्हांखे ब्रेकफ़ास्ट ॾींदासीं नाश्तो अने राति जी रोटी ॾींदासीं सुबुह जो सुबुह जो नाश्तो अने राति जी रोटी ॾींदासीं बरोबरु हा मिली वेंदव हिते शटल रिक्शा हले पई गांधी धाम खां आदिपुर आदिपुर खां गांधी धाम गांधी धाम खां भारत नगर शटल रिक्शाऊं हलनि पयूं अने परियां जिते तां उहा गाॾी ट्रेवल खपे त मिली वेंदी ऐं फ़ोर व्हीलर खपे त फ़ोर व्हीलर पाण वटि आहे भाड़े ते ॾींदा आहियूं फ़ोर व्हीलर भाड़े ते मिली वेंदी असां सां कैब करायो त कैब मिली वेंदी ए सी घुमण में त इते सभु सॼो कच्छ मतिलबु सम्झो न हिकु सिरे सां ॿिए सिरे ताईं सॼो घुमण जो ई आहे हा मतिलबु सम्झो की हा हा धोलावीरा अथव धोलावीरा हा हा हा त वांदो नाहे अचो तव्हां भले मोस्ट वेलकम ठीकु आहे न अने तव्हां ॿुधो तव्हां अचो न त मूंखे हिकु ॾींहुं अॻु फ़ोन कजो त भई हिकु ॿ ॾींहुं फ़ोन कजो त भई ऐं तव्हांजा रुम भई सफ़ाई वफ़ाई कराए रखां अने तव्हांजो इंतज़ामु करे रखां भई रोटी जो नाश्ते जो भई तव्हां बोंबे मां ईंदा त कहिड़ी ट्रेन में ईंदा तव्हां सयाजी नगरी मतिलबु सतें बजे पुॼंदा न तव्हां की हू पंजे लॻे कहिड़ी ईंदी आहे पंजे लॻे कच्छ एक्सप्रेस सतें बजे सयाजी ईंदी आदिपुर सतें लॻे पुॼंदी मतिलबु तव्हां टीह टीह नवम्बर जो निकिरंदा तव्हां पहिरीं दिसम्बर जो पुॼी वेंदा ईअं

अछा अने ॾह दिसम्बर जो तव्हां राति जो तव्हां निकिरी वेंदा ॾह दिसम्बर हा ॾह ॾह ॾह ॾींहनि लाइ अचो था न ॾहनि ॾींहं लाइ अछा ॾह ॼणा अचो था अने ॾह ॾींहं ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं तव्हांजो नालो मोटूमल टिल मोटूमल टिलवाणी अछा हा तव्हां मोटूमल गिदवाणी जे नाले सां पंज रुम तव्हांजा ऐ सी वारा बुक करे छॾियां थो ठीकु आहे न भले दादा तव्हां बेफ़िकर रहो अचो तव्हां ठीकु आहे भले ठीकु आहे वरी बि अहिड़ो हुजे त पोइ तव्हांखे वधारे कुझु करे ॾीदोमांव ठीकु आहे न हा हा बेफ़िकर रहो तव्हां भले हा जय राम जी की साईं